हैलो हिकिड़े ॾींहुं मूंखे चादरु वठण जो विचारु आयो त मां किनि कंहिं दुकान ते वियसि चादरूं वठणु उतां चादरूं त मिली वयूं लेकिन घर में आयमि जीअं ई विछायूं त खींचे करे जीअं अंदर पई विझां त चादर फाटी बि वई ऐं डिज़ाइन बि हिकु ई धोप में फेड थी वई ऐं फेड थी वई वरी मूंखे उन दुकान ते वञणु ॾाढो भारी लॻो की वापसि ॾियां या ॿिए दुकानु तां ॿियूं चादरूं वठी अचां इन करे मां ॿिए दुकान ते वञीं करे चादरूं खरीद करे आयमि पर मूंखे हुतां जी चादरुनि जी प्रिंट बि न वणी ऐं चादरूं श्रिंक पयूं लॻनि माना कपिड़ो न पियो पसंदि अचे कपिड़े में कोई ॾिसण में मज़ो न पियो इन करे मां चादरूं वठणु उतां बि भुलिजी पियमि वरी टे दुकान ते वयमि त उतां मूंखे चादरूं वठणियूं पयूं ऐं उते चादरूं वठी त आयमि घर में लेकिन विछाइणु खां पोइ मूंखे मज़ो न पिए आयो उन जी प्रिंट बि ख़ासि न पई लॻे ऐं लाहिण खां पोइ जीअं ई धोतमु तीअं ई जाम कलरु वञणु लॻो इन करे मूंखे चादरूं वठण लाइ कहिंखां न कहिंखा सलाहु वठणी पवंदी आहे